جی وعلیکم السّلام جی ہاں بولیے کیا ہونا ہے آپ کو جی ہاں ہے ہمارے پاس رُکئیے ایک منٹ کون سی کمپنی کا ہے دیکھ کے بولیے مجھے اچھا ٹھیک ہے جی اجنتا کمپنی کا ہے رولیکس کمپنی کا ہے اور کیشیو کمپنی کا ہے آپ کو کون سا ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے اِس کی قیمت دیکھو پانچ ہزار ہے اجنتا کمپنی کا ہے اچھی بھاری کوالٹی کا ہے یہ تو آپ وہ لوکل دیکھے ہوں گے نہیں نہیں پانچ نہیں آپ کے یہاں چار ہزار میں نہیں نہیں اتنا کم مت کریے آپ کپڑے نہیں ہیں وہ کم کرنے کے واسطے اتنا کم نہ ہوتا ہے آپ کی نہ میری نہ تین نہ پانچ چار پہ فائنل کرتے میں تو آپ ہاں